आं सानो दि बर' राव एबा रावा मोनसे हारिनि सिनायथि एबा थांना थानायनि मोनसे गुबै हाबाफारि दा बेयावहाय बर' रावआबो जोंनि थाखाय एबा आंनि थाखाय जोंनि जेनेकि समाज निति राजनिति अर्थनिति एबा रां बिथिङारियाव रांखावरि बिथिङारियाव जौगानायाव जोंनि बर' हारिनि जेनोखि बर' राव बे रावआ जोंखौ जौगाखांहोनायाव गोबां हेफाजाब होबोदों राव गैयामोनबा हारिमुवा थानाय नङामोन बेबायदिनो जोंनि हारिमु रावखौ बा जातखौ बा जाथिखौ गोजौ थाखोसिम दैदेनलांनो थाखाय जोंनो रावआ जोबोर गोनांथार थिग बेबायदिनो जोंनाबो बर' रावआ जोंनि हारि माहारि हारिमु गासैखौबो जोंखौ फोथांना लाखिनायाव बा दैदेन्नायाव दिनै जौगायै जौगायै गोबां जांख्ला जों बारबोनो हाबाय जायनि जाउनाव गिबि समाव जोंनाव राव रावा दंमोन नाथाय लिरनाय हांखो गैयामोन जाउनाव जों गोबां सोदोबफोरखौ खोमाबोनांनो गोनां जादों दिनै बर' रावआ लिरनाय हांखो मोन्नायनि उनाव बर'नि जेनोखि सोदोबफोर बियो रोखा रोखा लिरजानानै थाबाय आरो बेबायदिनो माने दावखोनानै जोङो गुबुन हारिफोरजों फेर नांनो हानाय जोंहा मोनसे जानजि खाफ्रानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बिदिनो जोंहा बर' राव होनोब्ला बर' रावजोंनो जोङो गोदो गोदोनो गोदायनिफ्रायनो खन्थाइ लिरनाय सल' लिरनाय बेबायदिनो मेथाइ देंखो रोजाबनाय हारिमु बेफोरबायदि दिन्थिफुंनाय बर' रावनि मिलौदो देंखोजों जोङो सारा भारत सारा बुहुमखौनो जोङो मोनसे सोमोनांहोनो हादों बेबायदिनो बर' रावनिजोंनो लोगोसे जोंहा मोनसे हारिमु दं बर' राव हारिमु बर' राव हारिमुआव जेने गान्नाय जोमनाय जेरै आर'नाइ द'खना जोमग्रा बेफोरो जोंनि बर' हारिनि राव हारिमुखौ दिनै सारा बुहुमावनो गोसारहोनो हादों दिनैहाय बागुरुम्बा मोसानाय बेजोंनो बागुरुम्बा मोसानाया जोंनि बर' हारि एबा बर' रावखौ गोजोर लाखिनायाव बे गोबां हेफाजाब होबोदों बेयावहाय गोबां सोदोबफोर दङ जेरै बागुरुम्बा

बिफां लाइफां ना दैमा दैसा बेफोरखौ लाफानानै बे बागुरुम्बाफोरनि जेनोखि माबाफोरखौ मोनसे गान गान एबा बे मेथाइखौ सुजुनाय जादों जेनेबा गोदोनि दिनाव जोङो जोंनि बर' बर' रावआ एबा बर' हारिया मोनसे गामि ओनसोलाव थाग्रा हारि बिसोरो दैमा दैसा ना साम' खांख्राय बिदिनो नागिरनानै जायो बेयावहायनो जोंहा दोंफा दोंफा स्लक माने गानफोरा माने मेथाइफोरा ओंखारबोदों बा सोदोबफोरा ओंखारबोदों जेनेबा साम' खन्नायाव साम' खननो थांनायाव साम' खन्नायनि दै मेथाइ ना गुरनो थांनायाव ना गुरनायनि मेथाइ बेबायदिनो जोङो जोंनि मावनानै जानाय बा जोंनो गोनां मुवा बेसादफोरखौ जोङो जोथोनाव दोननो थाखाय बिसोरखौ माने गोथाङै दोननो थाखाय बा गोसोखांहोनो थाखाय जेनेबा थुरिबारि थुरिखौ जोङो समाजाव बाहायो सामाजिक माबायाव जोङो थुरिखौ बाहायो थिग बेबादिनो न' लुनायाव जोङो थुरिखौ बाहायनानै जोङो गावनि थाग्रा न' खुलिखौ जोङो थुरिजों लुनानै थायोमोन बेबायदिनो जोंनो थुरि बिफां माने हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जोङो मख'नानै जोङो बे बर' रावजों जोंनि बर' रावखौ एबा बर' हारिमुखौ जोङो गेरेमसा खालामनायाव जोंखौ जों नाजाबोगासिनो थाबोदों दा बेबायदिनो जोङो बेफोरनि अनगायैबो जेनै दा जोंनाव गोबां देंखोगिरिफोर दङ जेरै देंखोगिरिफोरनि नामखौ बोरैबा बोरैबा बावलालांजोब्बायसो आंहा थेवबो जेनेबा जोंना सिनेमा दिरेक्तर जेनेबा नैबे आलायारननिफ्राय लानानै आलायानफ्रावबो मोनसे बर' हारिनि मोनसे बर'' बे फिल्मा बा मा बे सिनेमाया बर' हारिनि जेनोखि समाजाव थांनानै थानाय बर' हारिया माबोरै थांनानै थायो मा मा गानो जोमो मा मा फिसिनानै न'खर संसारखौ सोलियो बेफोरखौबो बे माबायाव आरामै माने सलिहोनायखौ बा दिन्थिफुंनायखौ जों नुबोनो मोनदों आगोलनिफ्राय सोलिबोबानाय थानाय बा जों जायनो जे जायखौनोखि जों बाहायबोयो बेफोरखौनो मख'नानै जोंनि रावनि सोदोबथिफोरा बांबोदों होन्नानै आं सानो